महाराष्ट्र में मुंबई युनिवर्सिटी असांजो मेन आहे उनखां पोइ महाराष्ट्र में चङाई सुठा कॉलेज आहिनि जीअं जे जे कॉलेज आहे फॉर आर्ट्स उनमें आर्ट्स जा ॿार सुठी एडमिशन वठी करे पंहिंजी पढ़ाई पूरी करे सघनि था समया कॉलेज ऐं थदोमल शहाणी कॉलेज जेको आहे उनमें इंजीनिअरिंग सिविल जा कोर्स सेखारणा वेंदा आहिनि जीअं त असांजो स्वामी विवेकानंद कॉलेज आहे उनमें असांखे इंजीनिअरिंग जी पढ़ाई मेडिकल जी पढ़ाई उनमें सभु मैनेजमेंट में असांखे सेखारींदा आहिनि ऐं असांखे त मेडिकल जे लाइ अगरि असांखे एडमिशन खपे त जसलोक जेको हॉस्पीटल आहे उहो असांखे ऐं के ई एम हॉस्पीटल असांखे सिंधियुनि खे चङी सुठी हेल्प कंदी आहे उनमें को सीट मुक़ररु कयूं वेंदियूं आहिनि सिंधीन जे लाइ असांजा सिंधी बि काफ़ी ट्र्स्टी आहिनि उ जेके असांजे कॉलेजनि खे हेल्प कंदा आहिनि